हमरा तऽ विषयके लेल इसकुलमे तऽ बढ़िआँ संस्कृते लागय छै किएक तऽ संस्कृत जे छै पढ़यमे अच्छा लागय छै संस्कृत जे छै बहुत नीक लागइए संस्कृत पढ़ैयोमे अच्छा लागय छै आओर ओकर जे छै बाजयके तौर तरीके ओकर अजीब रहय छै लेकिन पढ़ि लेलहुँ तैयौ संस्कृत आओर संस्कृते जे छै पढ़बाको छै हम संस्कृतमे से बहुत रूचि रखय छी आओर संस्कृतेके हम आगाओँ लैके चलय छी संस्कृते जे छै हम बहुत बढ़िआँसँ पढ़य छी आओर इएह पढ़बाके चाही ई यहाँ तक कि इसकुलमे तऽ पढ़िते रहू आब जे छै कॉलेजो जे अहाँ मानि लियौ एना जेना इसकुलसँ पास कयलहुँ कॉलेज अयलहुँ कोलेजोमे हम जे छै साहित्य संस्कृतेसँ कए रहल छी संस्कृतेसँ कामेश्वर सिंह दरभंगासँ इएहसँ संस्कृत हमसे चुनि लेलहु आओर संस्कृतेसँ हमर शास्त्रीय भेल उप शास्त्रीय भेल इन्टर भए गेल शास्त्रीय प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड आओर तृतीय खण्ड मतलब ग्रैजुएशन हम संस्कृतेसँ पास भऽ गेलियै आब जे छै आगाँ सोचय छी आचार्यमे एडमिशन करा ली आचार्यो भए जाइत तऽ उहो नीक रहत आचार्य करि लेब संस्कृतसँ हम रूचि रखय छी संस्कृत हम बहुते जे छै ने हमरा श्लोको सब याद यऽ संस्कृत पढ़ैयोमे हमरा नीक लागइए संस्कृतेके हम आगाँ लएके चलब आओर होइए संस्कृतके जे छै बहुत आगाँ तक लएके चली